वास्को सकवाळे कोळ्या रानाळे राष्ट्रीये चिकली बोरीये निव वाड्या मेस्ता वाड्यार खाऱ्या वाड्यार कासावले माजोड्डा मोरचे उतोडा थाण्यार टिट्यार टाळे फातरप्यां बांगूट बागर सड्यार बेलाबां वाळपय फोंडा पणजे म्हापशा मडगांव होणावले पोल्वा दिवाडी नेवर्यां नारव्यां दोंगरेर शिवोले कुंबार जुयां बिहार मिरामार कोरीम ज्वारी मांडोवी वळवय फोंडा तिरोडा शिरगांव मया साकळे बिचोले पेडणे वॅर्णा वागुरम्या पाळये बारवाडा तांबडी सुल्ला